मुंहिंजी पसंदीदा ग़ज़लु आहे स्वासनि जी हिते क़ीमत सस्ती अॼुकल्ह सुबुह जो जीअं पेपर पढ़ण लाइ खणूं था त असांखे इहे ख़बरूं पढ़ण लाइ मिलनि थियूं त हिते खून थियो हिते रेप थियो ऐं ठगी ऐं चोरीअ जे ख़बरुनि सां ॼणु पेपर भरियो पियो आहे ऐं अॼुकल्ह जे समाज इहो माहौल ॾिसी ई हिकु ग़ज़लु लिखी आहे जेका मां चवंदुसि स्वासनि जी हिते क़ीमत सस्ती मौत जी आहे हिते हर हंदु बस्ती स्वासनि जी हिते क़ीमत सस्ती मौत जी आहे हिते हर हंधु बस्ती माण्हू बणियो आहे पुतलो जग जो माण्हू बणियो आहे पुतलो जग जो काल जी आहे हिते हर हंधु हस्ती हिंसा जो थे ॾींहुं ॾिठे नाच हिंसा जो थे ॾींहुं ॾिठे नाचु कातिल जी आहे हिते हर हंधु मस्ती जीअण लाइ खपे पहिरो सभिनि खे जीअण लाइ खपे पहिरो सभिनि खे वठणी पवे थी हर हंधु जड़ती चोर लूटेरा घुमनि पिया चौधर चोर लूटेरा घुमनि पिया चौधर शरीफ़नि सां आहे हिते हर हंधु सख़्ती किथे आ हितड़े कंहिं लाइ फ़ुर्सत किथे आहे हितड़े कंहिं लाइ फ़ुर्सत वधियल आहे ज़ुल्म जी हर हंधु बरती ग़रीब जो सजणु किथे आहे कोई ग़रीब जो सजणु किथे आहे कोई ॾियण लाइ हालति आहे हर हंधु ख़स्ती मौत जी हिते हर मौत जी हिते क़ीमत सस्ती मौत जी आ हिते हर हंधु बस्ती